میرے گھر میں ایک بڑا پروگرام تھا اور اس میں گھر کے لوگوں کو مل کر ہی کھانا بنانا تھا ہم نے اس پروگرام میں دو سو لوگوں کے لیے کھانا بنایا جس میں بریانی قورمہ چکن ٹکا کباب نہاری یہ تمام آئٹم ہم نے بنایا تھا اور ہمارے مہمانوں نے اس آئٹمس کو بہت پسند کیا اور یہ موقع وہ تھا جب میری نند کی سگائی تھی اس موقعے سے ہم نے یہ تمام کھانے کے آئٹمس وغیرہ ایک پروگرام کا پہلی بار کھانا بنایا یہ تجربہ کافی اچھا رہا